बोराय जोलैनिफ्राय सेंग्रा जोलैफ्राबो बांसिन धोरोम धोरोमारि दङ खायसेया आं साना जे बोरायफोराल' धोरोमारि खायसेया उन्दैनिफ्रायनो खुलुमनो मोजां मोनो न'खराव बिमाफोरजों खुलुमफायो एबा बिमा बिफाजों मन्दिरफ्राव थांनायाव थांफायो किन्तु सेंग्रा समावथ' इसे न'खराव फुजिनायफ्रा खमानो जाखायो बैसो बारायलांनायजों लोगोसे बेफोरखौबो गावनि संसारनि थाखाय फिसा फिसौनि थाखाय खायसेयाथ' धोरोमखौ मानिखायो आं साना जे गोदोनि बोरायफोराल' धोरोमारिमोन आरो दानिया धोरोमखौ सिबिया बा अनसाया आं बिब्दि साना आं नुदों खायसेया सेंग्राबाबो धोरोम सिबिनो मोजां मोनग्रा दं बोरायफोराल' जे मोजां मोनो बे नङा आरो गोदोनि बोरायफोराथ' सिबिखायो आं बुंनो थाङा जे बोरायफोराल' सिबियो बा बोरायफोरा सिबिनो रोङा होनना गोबां मानसियानो दं बोरायफोराबो सिबिनो मोजां मोनो आरो सेंग्रा समावबो खायसेया सिबिखायो खायसेया आरो सिबिनो मोजां मोनैया मोनखाया ओंखायनो आं साना जे बोराय जोलैनिफ्राय सेंग्रा जोलैफ्रा बांसिन धोरोमारि बा बोरायफोरा बांसिन होनना आं साना आं नुनो मोननायाव एखेयानो जाय सिबिनो मोजां मोनो बे उन्दैनिफ्रायो सिबिखायो आरो गोदोनि बोरायफोराथ' सिबिखायो